گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سارے تعلیمی ادارے اوربہت سارے مواقع ہیں جہاں پر ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت سارے ہمارے علاقے ہیں علاقے میں اسکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں اور یہاں کی جو فیس ہوتی ہے جو سا جو سرکاری اسکول اور کالج ہوتے ہیں وہاں تو بہت معمولی فیس ہوتی ہے لیکن جو پرائیویٹ اسکول یا کالج ہوتے ہیں وہاں پر بہت مہنگے کورس ہوتے ہیں اور یہاں پر سائنس ڈاکٹری اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ وغیرہ کی تعلیم بہت اچھے سے دی جاتی ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ پڑھ پڑھے لکھے پڑھ لکھ کر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں اور لوگ اچھے پوسٹ پر پہنچ چکے ہیں جس سے ہمارا اور ہمارے معاشرے کا نام خوب روشن ہو رہا ہے اور مزید ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ کرے